ہیلو میں آپ کی ایئر لائن کی کسٹمر سروس سے بات کر رہا ہوں میرا سوال یہ کہ کیا آپ کے پاس کوئی لچکدار کرایہ کے اختیارات موجود ہیں میری سفر کی تاریخیں ابھی حتمی نہیں ہیں اس لیے میں ایسے ٹکٹ کی تلاش میں ہوں جس میں تاریخ تبدیل کرنے یا منسوخ کرنے کی سہولت موجود ہو اور وہ بھی بغیر کسی اضافی فیس کے برائے مہربانی مجھے ایسے ٹکٹ کی تفصیلات شرائط اور دستیابی سے آگاہ کریں شکریہ